बच्चाके दू साल पूरि कऽ तेसर चढ़ल उपनयन मुड़न भेल मुड़न भए कऽ जकरा जेहन शक्ति रहल से भोज भात केलक तहन जे बच्चा फेर दस साल पन्द्रह सालके भेल ओकरा उपनयन भेल उपनयन केला के बाद दिन तकायल गेल उपनयन बसकट्टी काटै ले गेल ब्राह्मण कुमारि के गीत कए कऽ तहन जाइया गाछी गाछी मे बाँस काटल जाइया बाँस काटि कऽ आयल तऽ अँगनामे मरबा बान्हल गेल नौआ कुम्हार सबटा रहै छै समाज रहै छै से सब कए कऽ तहन समाज अथी कए कऽ चरहकट्टी भेल चरहकट्टी दिन चरखा काटल गेल सूत लए कऽ उपनयन होइ छै तहन कुमरम भेल कुमरम दिन ओहि दिन भोज भात भेल ओहि दिन जकरा जेहेन शक्ति रहल से केलक तकरबाद उपनयन प्रात भेने भेल उपनयन केलाके बाद बच्चाके विवाह भेल विवाह केलाके बाद कनिऑं के परिछन अरिछन लड़काके भेलै लड़काके परिछन कए कऽ अँगना गेल अँगना कए कऽ फेर घरमे ओकरा नैना जोगिन भेल ओकरा अथी सब भेल विवाह भेल विवाह कए कऽ सोहाग परै छै सोहाग दए कऽ तहन पण्डित रहै छै अँगना मऽ विध सब कए कऽ तहन और